जी हाँ मेरा पहला प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फैन था यह फैन मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब यह चलता था तो बहुत ही अच्छी हवा देता था यह चलाते टाइम बिलकुल भी आवाज नहीं करता था और यह कम लाइट में भी हमें अच्छी हवा देता था